हांव म्हापशेंचो आनी हांव कामाक बिचोले वतां सो म्हजें बिचोले येवप वचप सदांच जाता सो कामाक लागून हांव थंय वता आनी हांव पावता म्हणटा तो पणजी शारांत पणजे म्हजो मामा रावता सो ताकां लागून हांव पणजे पावता पणजे पावप म्हजे म्हयन्यांत एकदां जाता तशेंच मडगांव एक वचप जाता आमचें पूण ते आमच्या कामाच्या वेवहारांक लागून म्हणजे ऑफीसाच्या कामांक लागून मडगांव वचप जाता एक दोन म्हयन्यांनी मडगांव वचप जाता तशेंच आमी पेडण्या पावतात पेडण्या म्हजी भयण दिल्या सो भयणीगेर वचप जाता एक पंदरा दिसांनी बी पावतां हांव पेडण्या आनी फोंड्यां वचप जाता फोंड्यां अशेंच आमी देवळांनी बी वचप जाता फोंड्यां आनी तशें पळयल्यार आमी कोल्हापूर बी ह्याय शारांत वतात कोल्हापूर पुणे पूण ते वर्सांसून एकदां अशें ती पर्सनल ट्रीप कशी जाता आमची देवांक कार्यांक हाका बी अशें